हेल'

औ औ औ नोंबा माबायदि खामानि मावनो लुगैयो जेन'बा आंनाथ' खामानियाथ' फिसा फिसौआनो थायो आरो

ए जायो जायो जायो बेनो आरो जानाय थानाय आरो माने माने सानसेयाव आरायस' खरि आरो थु फिफ्ति ओमफ्राय मानलि औ मानलिबो लायो मानलिबो थानो हागोन नों नोंनि गोसो आरो नों जेब्ला फ्रि जायो अब्लानो फैबानो जाबाय जुदि नोंहाबो बेखारखाबालाय जेबो उसुबिदा नङा आंहा खामानियाथ' बिदिनो दा खानाय दा बोथोराथ' खानायनिबो दं खानायनिखौथ' नों बांसिन हौवाफ्रा मावनायानो जाया एक्चुवेलि माने माखासे साफा खालामनाय बा गारि गुरि सालायनायफोरबो थायो पिक आप खालामनाय बेफोरावबो थानो हागोन नों माखौ फसायो बेखौनो लानो हागोन आरो सुइपार नायफैगोरनानै भिसित खालामफैनो हायो आरो सिगां

दङ माने ओ सानै साथाम थाखानांगौ जायो

मालाबा समाव ओं औ औ होनबालाय जागोन बे फैनो हायोबालाय नों फैनो फैबानो जाबाय मालाबा बेनो दिन हिसाबबो थायो खिसुमान माने थिनस' खरि आरो जानाय थानाय बिदि आदा औ मास मोनसेयावथ' बिस हाजारसो थांगोन आरो

औ दे औ औ दे होनबालाय खबर लाफिनबानो जाबाय औ दे औ